चिरां जिल्लानि जारिमिनारि जायगानो जाहैबाय ओरै साफागुरि रदजों थांनानै हाग्रामा ब्रिस आरो बेहाय जोङो गोसोबादि जों पिकनिक स्पथ जायो हाग्रामा ब्रिसआ पिकनिक स्पथ आरो बेहाय थांनानै जों गोसोबायदि रंजानो हायो बा जानो हायो बा बेहाय बेरायनानै जों थाइम स्पेन खालामनो हायो आरो निउ इयार समफ्रावथ' जोङो बिदिनो रंजा बाजायै थाङो जों जयै लोगोफोरजों लानानै ज' खुसि मिनि बेहायनो जानाय लोंगोन मोसागोन आरो मोसानायजों लोगोसे जों बेहायबो रावनावबो पारमिसन लानाङा अपेन जेनेबा पिकनिक स्पथ नालाय आरो बेनो जारिमिनारि चिरांनि नेरसोन जों बेहाय रंजानानै मोसानानै जों थाइम स्पेन खालामनो हायो आरो बिदिनो लोगोफोरखौ लोगो लानानै बा जों फिसा फिसौजों ज मोसानानै मानानै बेयावनो जों खुसियै थानो हायो बोसोरनि बोसोरनि खनसेल' नालाय निउ इयार समफ्राव जों बेखौनो मोजां मोनो बेरायनो मानो आरो बेहाय पिकनिक जायोबाथ' जों निसय बेरायखागोन नङा होमबा